गुड मॉर्निंग सर सर बढ़िआँ छै सर हम अपना तरफसँ पूरा कोशिश केलियै तऽ कस्टमरसभ इंटरेस्ट नहि लऽ रहल छै तऽ हम ओहिमे की करि सकैत छी हम अपना तरफसँ सभके इन्फोर्म करयके कोशिश तऽ केलियै लेकिन एहि लेल सर हम माफी चाहब लेकिन हम अपना तरफसँ बहुत ठीक छै सर कय रहल छी सर कोइ इंटरेस्ट नहि लऽ रहल छै कस्टमरसभ तऽ एहिमे हम की कऽ सकैत छियै सर

ठीक छै सर हम अपना तरफसँ पूरा कोशिश करबै अधिकसँ अधिक हँ सर हम तऽ एहि लेल तैआर छी आगे अहाँके कंप्लेन करैके मौका नहि भेटत ठीक कोनो भी प्रकारके कम्प्लैंट नहि भेटत हमरा तरफसँ